पाँच संख्याएं हैं एक लाख दो हजार पाँच सौ इक्कीस दो लाख तीन हजार एक सौ चौविस छः लाख पाँच हजार दो सौ इक्यावन सात लाख पाँच हजार तीन सौ बाईस आठ लाख छः हजार दो सौ पन्द्रह